असें दिक्खां कि ओह् लाए दे बूह्टे लाए दे बाह्र में मरूदा दा बूह्टा लाए दा केह् नांऽ नाह्ड़ा नाह्रें दा बूह्टा लाए दा केह् नां केह् नां निम्बुए दा बूह्टा लाए दा निम्बु बेचने होन्ने अस नाह्र बेचने घरा दा मरूद बेचने ते कन्नै ओह् लाए दे केह् नां साग लाए दा मूलियांं लाए दियां में पालक लाए दा मर्चें दे बूह्टे लाए दे घरे दियां मर्चां खन्ने पालक खन्ने केह् नां गंडे लाए दे थोम लाए दा धनियां लाए दा सब कुछ लाई दी सब्जी ते सारा टब्बर खंदां में रिश्तेदारें बी देन जन्नी रिश्तेदारें दे बी पजान्नी अपनी भैनैं दे पजानी भ्राएं दे पजान्नी दरानियां जठानियां आंदियां गंदलें दा साग लाए दा गंदलें दा साग लेई जंदियां सरीड़ी दी साग लाए दा इन्ना किश बनाए दा असें बाह्र क्यारियां बनाई दियां क्यारियें च इन्ने इन्ने शैल चीजां लाई दियां मैं बड़े लोग खुश होंदे दिखदे आखदे माए किन्ना शैल बेह्ड़ा सजाए दे न में आखेआ तुस बी सजाऽ करो थोआनू थोआनू ऐ टैम ते तुस बी सजाऽ करो भाई मिगी टैम ऐ ते अ'ऊं सजान्नी ते अस मूलियां किन्नियां किन्नियां बेचने होन्ने दस दस बाह् बीह् किलो मेरा घरे आह्ला बेची औंदा उत्थै पैसे औंदे जिसलै ते अस होर चीजां बनाई लैन्ने नोहाड़ियां घरे दे खर्चे बी पूरे होई जंदे कन्नै मेरे घरे आह्ले दी हैल्प होई जंदी अपने खर्चा आपूं क'ड्डी लैन्ने बच्चें गी पढ़ानी अ'ऊं बच्चे मेरे इ'यै फीसां एह्ड्डे एह्ड्डे स्कूल पाए दे ते इ'यै करी करियै ते मैंह्नत मजूरी करियै बच्चे पढ़ाई लैन्नी अपने केह् करना फिर बच्चे ते पढ़ाने गै न जि'यां मर्जी मैंह्नत करो ते केह् नां गौ रक्खी दियां में त्रै चार गवां रक्खी दियां दो मैहियां रक्खी दियां उं'दा दुद्ध बेचनी ते चोह्न्नी ते दुद्ध बेचन जन्नी मेरा घरे आह्ला बेची औंदा मेरा मुड़ा जंदा दुद्ध ओह् पैसे जेह्ड़ा औंदे ते अपने घरे दी सेफ्टी अपने घरा दे खर्चे निकली जंदे होर रिश्तेदारें दे घर बेकरना होंदा ओह् कु'त्थूं बेकरना इत्थुं लेइयै बेकरना कु'त्थूं जाना बेकरने गी ते लोग आखदे माए रानी इन्ना कम्म करदी माए तूं इन्ना कम्म करनी में आखनी तुस बी करा करो मिगी दिक्खियै तुस केह् सड़दे होंदे ओ ते मीं दिक्खियै तुस बी करा करो तुस बी रक्खी लैओ दो मैंहियां तुस आखदे में मैंहियां बी रक्खी दियां गवां बी रक्खी दियां गोआ बी सु'ट्टनी उं'दा हैल बी पान्नी पात्थियां बी पत्थियै अ'ऊं गोह्टे पत्थियै ते फिर अस बेचने कुतै हवनै च प'वा दे कुदै प'वा दे कुतै अग्ग बालने गी कुतै कुसै घर किश करना लैंदे लोग साढ़ै घरा बोरियां भरी भरी अस ओह् बी दिन्ने भाई केह् करना फ्ही देने पौंदे घर इक दुए दे घरें कन्नै चीज कम्म आई जंदी ते गवा दा गूत्तर गोआ गूत्तर बड़ा अच्छा होंदा घर गोआ फेरनी अ'ऊं बेह्ड़ै बेह्ड़ै लिम्भनी बेह्ड़ै गोहा फेरनी ते किन्ना सज़दा गोहा जिसलै फेरो ते बेह्ड़े किन्ने शैल लगदे न ते गवें कन्नै डंगरें कन्नै गवां रक्खी दियां होन ते उनें गी कम्म टैम निकली जंदा अपना कम्म शम्म करदे ते केह् नां कन्नै अग्गें पिच्छें कीऽ जाना अपने घरा कम्म करी लैना ते घरा दा कम्म करदे गै शैल लभदे ते मेरी माता आखदी अस निक्के निक्के होंदे मेरी माता ने आखना भला चलो अस मक्कां लाई दियां गोड्डी करन जन्ने आं ते गोह्ड्डी करनी जाइयै असें ते असें फिर फ्ही मक्कां होनियां साढ़ै असें मक्कां कोड़नियां शल्लियां घर आननियां फिर ओह् कुट्टनियां फिर कुट्टियै ते फिर ओह् दाने प्याह्न जाना ओह् कुतै जंदे फुल्ल प्याह्ने जाना हां ते असें फुल्ल प्याहियै आनन्ने केह् नां लोहारें दे नाइयें दे घरें उत्थै जाना ते उ'नें चीरें सानूं फुल्ल भुन्नी देने ते फिर असें लोह्ड़ी पर फुल्ल इन्ने इन्ने भुनान्ने ते केह् नां मक्कां जिसलै आह्ननियां ते आटा प्याह्ना ते ढोडा बनाने ढोडे बनाने मिगी बड़ी शैल चज्ज फ्ही में ढोडे बनाइयै सारें टब्बरां ने खाने पतले पतले ढोडे ते कनक राह्न जानी फ्ही कनके गी हैल सु'ट्टना असें खेत्तें च जाइयै ते किन्नी मैंह्नत मजूरी करनी हल बौआने हैल सु'ट्टना ते बीऽ सु'ट्टन जाना ते उनें मेरे भाऊं नै हल बाह्नी ते हैल सु'ट्टना पिच्छुआं फ्ही कनक होनी इन्नी शैल फ्ही स्याला पुट्टन जाना असें उत्थै स्याला पुट्टियै घर आह्न्ना गवें गी पाना गवें खाना फिर कन्ने पुन्न होई जंदा ते कन्ने डंगर खंदे फिर केह् नां ओह् लाना असें बाजरा लाना मांह् लाने मांह् कुट्टने माहें दी दाल बनदी फिर ते इन्ना कम्म करने अस ते कन्ने अस करने ओग् शटाला बी राह्ने शटाला मुलख होंदा किश बेचने अस लोग मुलख शटाला लेई जंदे ते नोहाड़े पैसे इन्ने होंदे ते अस घर अपनै कम्म करी लैन्ने बत्थैरा खर्च होई जंदा कुतै किश बनाई लैन्ने कुतै किश बनाई लैन्ने ते कन्नै घरे दी अपनी जरूरतां पूरी होई जंदियां ते कन्ने अस फिर ओह् करने केह् नां शटाला केह् नां घरे लोकें बी दिन्ने बेचने गी इन्ना कनाल ते इन्ना कनाल ते इन्ना कनाल ओह् बी पैसे घर आंदे साढ़ै जिन्ने खेत्तर लाए दे होंदे असें शटाले दे सारे बेचने ते ओह् बी केह् नां बाजरा बी बेचने केह् नां सरेंआं बी हून सरेंआं लानी असें ते नोह्ड़ा तेल निकलदा सरेंआं दा इन्ना ते फ्ही सरेंआं अस रहानें साग बनदा तेल नोहाड़ा निकलदा तेल बी ज़ूस होंदा घरै च ते किन्ना कम्म होंदा घरा दा किन्ना फायदा निकलदा खेत्ती बाड़ी च साढ़ा किन्ना सानूं फैदा ऐ हर इक कम्म करी लैन्ने अस जेह्ड़ा कम्म थ्होऐ अस उऐ कम्म करी लैन्ने ते असें केह् नां निम्बु दा चार बी पान्ने जिसलै निम्बु इन्ने होंदे किश में बेच्ची औन्नी ते घर फैदा होई जंदा चार पान्नी किश म्हल्लै दिन्नी सारे म्हल्लै निम्बु बंडनी अ'ऊं सारे लोग रिश्तेदार भैनूं दे घर जन्नी में भैनू अपनी गी आखनी तूं बी ला हां इत्थै क्यारियां लां हां थुआढ़े निं जगह ऐ तुस जम्मू रौंह्दे तुस शैह्र च ग्रांऽ च आमां कुतै ते ग्रांऽ जाइयै क्यारियां ला कुतै पालका दा साग ला कुतै मूलियां ला कुतै केह् नां धनियां ला कुतै पालक ला ते तूं बी कुतै चार पैहे बना अपने घर जाइयै ते तूं महा बेल्ली कीऽ बैठनी होन्नी ऐं ते कन्नै अपने घर पैहे बनी जंदे ते कन्नै अपना टैम पास होई जंदा ते कन्नै अम्बें दे बूह्टे लाए दे असें अम्ब इन्ने अम्ब हे भगवान इन्ने अम्ब हे साढ़ै घर पेदे इन्ने ते केह् नां सारै म्हल्लै बंडे रिश्तेदारें भैन भ्राएं दित्ते ते ग्रांऽ बी बंडे सारै ते किश मुल्लै बेच्चे में अम्ब ते इन्ना अम्ब होआ इन्ना कोई आखने दी गल्ल निं ते चार पाई पाई पाई में सारै बेच्चेआ भैन भ्राएं बी दित्ता कुसै कुसै गी चार किलो दित्ता कुसै दो किलो दित्ता कुसै पंज किलो दित्ता फिर अम्बा दा चार में बेचेआ बी मुल्ख इन्ने पैहे बी होए ते ओह् बी खर्च चलो घरा दा निकली जंदा बच्चे पढ़ाने रिश्तेदारें घर बेकरने कु'त्थु देना खर्च इक जनै कमाई होंदा खर्च पूरा ते सारै इन्ना कम्म फिर ओह् आए मरूद मरूद मुल्ख घर बी खाद्धे ते केह् नां रिश्तेदारें दरानियें जठानियें बी दित्ते ते म्हल्लै बंडे भैनैं भ्राएं सारै मरूद दित्ते म्हल्लै बी परलै म्हल्लै बंडी आई अ'ऊं किश बेचे बी हैन मरूद चाली रपेऽ किलो ते ओह् बी घर पैहे आए ते नारें दे बूह्टे नार मुल्ख पे साढ़ै घर इन्ने पे ते सारे बेचे नार ते किश जूस बनाई बनाई मेरी जठानी बमार ही ते उ'नें किन्नै जूस बनाई बनाई रोजै दा क'ड्डी क'ड्डी देना नार दाना कोड़ेआ फिर नार दाना क'ड्डेआ नोहाड़ा नारें दा किन्ना फैदा होएआ नार दाना बी कोड़ियै बेचेआ ते फिर ओह् केह् नां किश केह् नां घर जूस क'ड्डेआ किश म्हल्लै रिश्तेदारें भैन भ्राएं सारें दित्ता गोआंढियैं आखेआ माए तूं इन्ना नार क'ड्डे दा में आखेआ भाई हां मैंह्नत लाइयै बनाया ते हून भाई बेचने बी हैन ते नार दाना बी बेचने अस सकाई सकुइयै केह् करना फिर कम्म ते करना घरा दा मां बब्बा नै सखाए दा ते हून करना साढ़े मां बब्ब बड़ी मैंहनत करदे हे बड़ी गरीबी ही ते इन्नी गरीबी च अस पले न ते अस बी हून मती करगे कम्म ते अस अपने बच्चें गी सखागे ते साढ़े बच्चे बी सिखगङ ते गरीबी दूर होई जाह्ग मैंहनत मजूरी करगे अस ते जे बेल्लै रौह्गे ते फिर थोड़े गरीबी दूर होंदी इ'यां नी गरीबी दूर होंदी मैंह्नत करियै गरीबियां दूर होंदियां ते मीं दिक्खिया ते मेरी दरानी जठानियां बी लग्गी पेइयां बूह्टे लान आखादियां भाई तूं इन्नी मैंह्नत करनी अस बी रानी पार्क बनान्ने आं महा तुस बी बनाई लैओ पार्क में थोआनू मनां थोड़ी कीता तुस बी बनाओ पार्क ते तुस बी लाओ गोबिया फुल्ल लाओ बंद फुल्ल लाओ में बंद फुल्ले बी किन्ने केह् आखदे क्यारियां लाई दियां गोबिया दियां इ'यां मूलियें दे फिर अग्गें ओह् मोंगरे होंदे ते मोंगरे बी चटनी कुट्टने अस ओह् चटनी कुट्टियै आपूं बी खन्नी मोंगरे चुननी भैनू दे बी भेजनी भैन आखदी तूं मड़ी किन्ने मोंगरे भेज्जे में आखेआ तूं बी ला करांऽ आक्खै मड़े जगह निं में आखेआ कि नेईं जगह इत्थै क्यारियां श्यारियां ला हा कोई बाल्टी शाल्टी पाइयै लोकें बत्थेरे गमले आंदे दे गमले च पाइयै ला आखा दी अच्छा फिर में लाई लैन्नी आं ते मोंगरें दी सब्जी बनाओ आलू पाइयै इन्नी सोआद बनदी अते कुसै गी देओ चटनी कुट्टो नोहाड़ी चटनी इन्नी सोआद होंदी बंद फुल्ल लाए दा ते किन्ने किन्ना बेचेआ बंद फुल्ल होर म्हल्लै सारै दित्ता ते म्हल्लै दे लोग ही आक्खा दे भाई तूं बंद फुल्ल बी लाए दा महां में बंद फुल्ले दी सब्जी बी लाई फुल्ल गोबी लाया फुल्ल गोबी दी किन्नी सब्जी बनदी कन्नै चार पौंदा नाह्ड़ा चार में किन्ने घरें पजाया पूरे म्हल्लै पजाया चार ते रिश्तेदारें दे घर पजाया चार गोबी दा ते घर बी खाद्धा सब्जी बी दुऐ त्रिऐ दिन अस खाई लैन्ने आं ते नेईं खानी होऐ ते कुतै म्हल्लै बंडी ओड़ने में आखनी तुस बी खाई लैओ म्हल्लै बी देई औनी दरानियें जठानियें बी देई ओड़नी सब्जी तुस खाई गोआंढी बी देई ओड़नी ओह् बी सब्जी चाढ़दे खंदे ते कन्नै आखदे भाई बड़ा शैल कन्नै इ'यां थोह्ड़ा दुक्ख बी करदे मेरा भाई कुड़े तूं सारियां सब्जियां बी घर अ'ऊं आखनी हां भाई बाह्रे दी सब्जी निं खंदे होंदे कि मेरे बच्चें गी पसंद ऐ ते अस घर गै सब्जी लाने न ते घरे दी गै सब्जी खन्ने ते मेरे बच्चे बी ठीक रौंह्दे बमार निं होंदे ते जिसलै बज़ारे दी सब्जी आनो इ'यां टीका लाइयै बनाई दियां होंदियां ते इ'यां ऐनी शैल होंदियां साढ़े बच्चे निं ओह् खंदे ते नेईं ओह् भाई बाह्रा दी चीज अन्नी घर घरा गै बनानी ते घर गै खलान्नी ते साग ऐ नाह्ड़ा नाह्ड़ा साग चलेरी दा साग नोहाड़ा केह् नां पालका दा साग ते घर बनाने खन्ने अपने शैल मज़े दे अपने हर इक चीज सब्जी बनाई सैल्ला सैल्ला अपना केह् बाजरा ओह् लाए दा हून केह् नां ओह् लाए दे केह् नां जौ जौ लाए दे घर अपने गवें ब'ड्डी ब'ड्डी पान्नी ओह् मुकदा सब्जी ते ओह्कड़ी त्यार करी लैन्नी ओह्कड़ी मुकदी ते ओह्कड़ी त्यार करी लैन्नी ते शटाले दे किन्ने किन्ने लोग बेची ओड़े में चार पंज लोग बेच्चे न शटाले दे ते कदै इक कुसै गी देई ओड़नी इक कुसै गी बिकनी ते ओह् चार पैसे बनदे ते घर च होर चीजां बनाई लैन्नी कुतै बैड्ड बनाई लैन्नी कुतै किश बनाई लैन्नी कुतै गाडर लमारी लेई लैन्नी कुतै कुछ रिश्तेदारें दे घर भेजनी ते कुड़ी मेरी ब्होई दी ऐ में ओह्दे घर समान पजाई ओड़नी फ्रूट पजानी कदें सैंतरे पजाई ओड़नी किन्नु दे बूह्टे लाए दे इन्ने किन्नू पे इन्ने कोई आखने दी गल्ल नी ते ओह् बी बेचे सारै ते किश घर खादे ते कुश भैनें दे घर भैनूं गी दित्ते भ्राएं दे घर देई आई ते निक्का भ्राह् मेरा आक्खा दा भाई तूं बड़ा मैंह्नत करनी होन्नी महां हां भाई तुस बी लाओ हां केले दे बूह्टे हे लाए दे केले इन्ने पे इन्ने ते किन्ने केले बेचे असें ते किन्ना फायदा होआ किन्ने पैसे बट्टे मेरे घरे आह्ले चलो इन्नी स्पोट होई गेई भाई तूं लान्नी समान बेचनी ते चलो में बी होई जंदा थोह्ड़ा फायदा

सब्जी चाढ़ी कच्चें केलें दी ते किश बनाई लैन्ने तेे कोई बी चीज़ बनानी ऐ फल फ्रूट लाना होऐ ते फायदा गै फायदा होंदा जिन्ना मर्जी फायदा लेई लैओ तुस जिन्ना मर्जी तुस करी लैओ ते में फिर फुल्लें दे बूह्टे लाए दे हे पैह्लें फुल्ल लाए दे हे सूरजमुखी दे फिर मोती दा फुल्ल लाए दा हा घर हून शिवरात्री गी गुट्टे दे फुल्ल लाए दे हे घर ओह् मुलख बेचे ते इ'यां बी मन्दर जंदे सवेरे कोई किलो लेआ दा कोई दो किलो लेओ दा गुट्टे दे फुल्ल क्यारियां लाई दियां पूरा बेह्ड़ा भरे दा फुल्लें दा में ते कन्ने कन्ने शैल ते कन्नै चार पैसे बनी जंदे साढ़े ते केह् करना घर बेहियै बेल्लै कोई कम्म गै निं ते इ'यै कम्म ऐ अपना जिसलै करी लैगे अस ते हून में केह् नां मोती दा फुल्ल लाए दा अगरी दे फुल्ल लाए दे शिवजी दे मन्दर चढ़दे कन्नै पुन्न होंदा कन्नै में आपूं बी चाढ़ी औनी कन्नै मह्ल्लै बी आखदे कुड़े रानी गुट्टे दे फुल्ल देआं में आखनी लेई जाओ त्रोड़ियै ते ओह् लेई जंदे ओह् बी चाढ़दे भगवान अग्गें ते केह् करना फिर अपनै घरा र सरकल चली जंदा सारें दा ते केह् नां गरीबी दूर होई जंदी थोह्ड़ी हारी ते ग्राएं च इ'यां भाई गरीबी गै होंदी शैह्र थोह्ड़ा बाह्र जाइयै अस कम्म करी लैग्गे कुसा दा घर जाइयै रुट्टी बनाई औग्गे इत्थें ग्राएं च इ'यै भाई सब्जी सुब्जी लाग्गे अस ते साढ़े खर्च पूरा होई जाह्ग ते भाई अस खर्च पूरा करने बास्तै सब किश करने पौंदा ते असें केह् नां हर इक चीज चने लाए दे चने हून केह् नां लाए दे कनका कन्ने ते बिच्चा नोहाड़ै साग बी होई जंदा साग बी चुग्गी लैन्ने ते कन्नै चने मांह् होई जंदे चनें जिसलै होई जान ते फिर ओह् कन्नैं सैल्ले चने कोड़ियै ते अस ओह् करने सब्जी चाढ़ूी लैन्ने सुक्की जान ते सकाइयै ते बाद च सब्जी चाढ़ी सैन्ने बेची बी लेन्ने हर इक सब्जी करी लैन्ने हर इक सब्जी लाई लैन्ने घर च जिमींदारी दा सारा कम्म जानन्ने होन्ने अस ते सारा कम्म करने जिमींदारी दा जिन्ना कम्म होइया ते इन्ना गै खरा ते केह् करना फिर घर बेल्लै केह् करना ते दरानियां जठानियां आखदियां माए तूं ना केह् नां इक सब्जी मुकदी सब्जी दुई सब्जी लाई लैन्ने महां केह् करना फिर आलू लाए दे हे इन्ने आलू लाए दे में इन्ने आलू लग्गे दे हे कोई आखने दा गल्ल निं कोई आलू बी अ'ऊं आखनी कोई कोई निकले होने न कोई सट्ठ सत्तर अस्सी किलो निकले होने न आलू ते फिर ओह् केह् नां आलू किश में भैनू दा घर देई आई कोई दस किलो हारे ते पंज किलो पंज पंज किलो भ्राएं देई आई त्रौने चौनें गी त्रौने चौनें गी सकानो देई आई में आखेआ तुस नेईं लांदे दे अ'ऊं ते लान्नी तुस बी लाओ आलू उं'दे घर बी देई आई आलू आलू इन्ने लग्गे दे हे दरानियें जठानियें दित्ते जठानियें चाचे होंदे घर गेई चाचे सोह्रे दे घर गेई उं'दी लाड़ियें देई आई आलू ओह् आलू लैने पे में उं'दे घर देई आई में आखेआ तुस लेई लैओ आलू भाई ते फ्ही मेरी मासी सस आई दी ही उस्सी पाई दित्ते कोई चार पंज किलो आलू उस्सी पाई दित्ते फिर मेरी ओह् चाचे दी कुड़ी आई दी ही उस्सी चार पंज पाई दित्ते फिर मेरी ननान आई दस पंदरां किलो उस्सी पाई दित्ते अहैं तुसें बड़े आलू लाए महैं लाने पौंदे केह् करना धनियां लाए दा हा धनियां में मुल्ख लोकें दित्ता कट्टी कट्टियै भाई मह्ल्लै बंडेआ भाई सब्जी लेई जाओ दाली च पाई लैओ सब्जी ते सब्जी बनी जंदी ते नाह्ड़ी धनियें दी ते दालियें च पाइयै फ्ही में तां गेई उत्थें ते उत्थें देई आई धनियां इन्ना बड़ा ते में आखेआ भाई तुस बी एह् आखन लगे अस महां तुस बी लाई लैओ अपने अपने घर बूह्टे थोह्ड़े थोह्ड़े अपनै घरा गज़ारा होई जंदा ते भाई में हर सब्जी घर लान्नी होन्नी अपनै घर लै लान्ने ते अस खन्ने ते साढ़े बच्चें गी बड़ी पसंद ऐ हां आखदे मम्मी बड़ी मैह्नत करदी ऐ मम्मी तूं बड़ा मेह्नत करनी होन्नी ऐं में आखनी केह् करना फिर मेह्नत करियै गज़ारा होंदा गरीबी कियां जंदी इ'यां जंदी फिर इन्ना गरीब होऐ इंसान कोई बी ते कि'यां जानी ते इ'यां जंदी गरीबी ते फिर अस कनक राह्ने कनका गी फिर ओह् करने भौऽ भा बी होई जंदा साढ़ै घर किन्ना फायदा होई जंदा कनका दा कनक बेचनें बी है अस कनक बेचियै ते फिर केह् नां ओह् पैसे घर आई जंदे ते जेह्ड़ी कनक घर आटा प्याहियै खन्ने घरा दा आटा इन्ना शैल होई जंदा ते कन्नै भोह् बनी जंदा डंगर खंदे साढ़ियां मैहिंयां खंदियां गवां खंदियां मेरियां केह् नां गवां खंदियां फिर केह् करनी फिर मुल्लै लैग्गे अस भौऽ ते किन्ने पैसे होने ते जे घरा भोह् निकलिया साढ़ा ते साढ़े बची जंदे ते कन्ने साढ़ा घर खर्च निकली जंदा साढ़ा ते मक्कां केह् नां ओह् बी केह् नां चरी ओह् बी मुगफली बी राह्न्ने अस मुगफली आह्ले ओह् बी राह्ने अस मुगफली निकली जंदी ते किश बेची लैन्ने किश घर काई लैन्ने मुगफली अस मुंगफली मुलख होंदी लाई दी असें घर ते में रिश्तेदारैं दिन्नी भैनूं दै कोल जन्नी में आखनी कुड़े तेरै इतनी जगह उत्थें मुगफली गै ला आखा दी केह् लानी मुगफली तेरे आंह्गर कुन मेह्नत करै पानी कुत्थुं लैना में आक्खनी पानी बी दिन्ने असैं मोटरां लाई दियां घर खूह् लाए दा असें खूऐ मोटर लाई दी ते उत्थें लान्ने अस ते बिजली औंदी सुच्च लान्ने ते पानी देई लैन्ने केह् करना भाई नेईं होऐ कुतै ते फिर इ'यां बी भरी भरी दिन्नी पानी अ'ऊं बाह्रा दा

केह् करना फिर बूह्टे लाए दे होन ते फिर मेह्नत बी करनै पौंदी ते ओह् नाह्ड़े केह् नां किन्नू दे बूह्टे बी लाए दे असैं में नाहाड़े लाए दे केह् नां पपीते दे बूह्टे लाए दे पपीता बी बड़ा पेदा बड़ा खाद्दा में मेरी जठानी बमार होई ते असैं रोजा दे चार चार पंज पंज पपीते त्रोड़ने ते पाल्ले पाने ते फ्ही देने ते इयां मुल्लें लैने हेन ते किन्ना नुकसाल होंदा कुत्थु लैने मुल्लै ते कनै घरै दे पपीते सानूं मज़ा निं आंदा ऐ बाह्रा दियां चीजां खाने गी बाह्रा दे फ्रूट खाने दा अस घरा पपीता बी खाने पपीता इन्ना शैल होंदा ते माए किन्ने शैल लांदी ऐ पपीते एह् किन्ने शैल गोल गोल पपीते होंदे ते फिर पाल्ले पाने फिर ओह् पकदे फिर ओह् खन्ने अस ते केह् नां हर इक चीज़ लान्ने साढ़े मां साढ़ी आखदी होंदी ही कुड़िये मेह्नत करना सिक्खना ते सारा किश सखांदी हेंदी ही सानूं कम्म करना ते जिसलै अस निक्के निक्के होंदे हे खेत्तर हैल सुट्टना जाना माता कन्नै ते फिर असैं केह् नां मक्क राह्न ते गोड्डी करना असें बड़ी मैह्नत करियै कीती दा कम्म बड़ा कम्म कीता दा असें फिर हैल सुट्टना खेत्तरैं चजाई जाईयै असें ते खेत्तर केह् नां हल्ल बोआनी सोआगी देनी बड़ा कम्म कीते दा असैं केह् करना मेह्नत करियै केह् करना पैह्लें बचपन च सिक्खे दा कम्म ते कुसै घर बी करा ने आनियैं ते मेरे घरा आह्ले बी बड़े खुश होंदे आखदे भला तूं बड़ी मेह्नत करनी होनी में आखेआ कोई डर निं मेह्नत करियै खानी ते कुत्थुं खानी जे मेह्नत नेईं करगे ते कु'न देनी सानूं रुट्टी ते अपनी मेह्नत करियै खन्ने होने आं केह् करचै फिर ते केह् नां घरा कम्म बी करने घरा कम्म काज़ बी मकाई मकुईया सारा सारा कम्म मकाईयै ते फिर अ'ऊं उप्परा कम्म करी लैन्नी गवें कन्नै बी करना उनें बी नोहालना धोआलना बाह्र जाना चारने बी जाना चारिया आह्ननियां घर बननियां ते किन्ना कम्म हेंदा केह् नां गोहा सुट्टना दुध्द चोह्ना दुद्ध बेचना ते दुद्ध बेचना घर बी रक्खना ते घ्यो बी बनी जंगदा साढ़ै घरे दा शैल घरा दा खन्ने ते घ्यो नेईं खाच्चै अस घरा ते बाह्रा घ्यो बी निं शैल होंदा घरा घ्यो खाच्चै ते कन्नै काह्ड़ने घ्यो मक्खन जोड़ने ते फिर लस्सी शोल्लनी पैह्ले ते फिर मक्खन जोड़ने ते फिर घ्यो क'ड्डने ते फिर अ'ऊं भैनूं दे बी देन जन्नी भ्राएं दै गी इक इक दो दो त्रै त्रै किलो दिन्नी अ'ऊं घ्यो में आखनी चलो घरा दा घ्यो ऐ ते चलो तुस बी खाओ ते साढ़े बच्चे आखदे मम्मी असें निं खाना बजारा दा घ्यो असें घरा दा खाना में आखनी बच्चे घरा दा खाओ ते घ्यो बी जोड़ने हर इक मक्खन बी दिन्नी अ'ऊं ते लस्सी बी म्हल्लै सारै जंदी मेरी ते दुद्ध देहीं दुद्ध कोई आईया ते दो त्रै गलास चलो पत्ती पाईयै द पलैन्नी अ'ऊं चलो दुद्ध पी लैओ तुस नेईं कुसै पीना दुद्ध ते चाह् पी लैओ ते किन्ना ते घरा किन्ना निकली जंदा जे में मुल्लैं दुद्ध लैना होऐ ते कि'यां गज़ारा करना घरा दा टब्बरदारी ऐ चार पंज जने खाने आह्ले होन ते पंज छे जने ते कि'यां खलाना घर कि'यां चलाना बड़ा मुशकल ऐ घर चलाना बौह्त मुशकल ऐ घर चलाना इ'यां घर कि'यां चलाना कल्ले बंदे कोला चलोंदा सारे जने कम्म करन ते घर चलदा कल्ले बंदे कोला निं घर चलदा आम्मी कम्म करनी मेरे बच्चे बी करदे कम्म अ'ऊं जिसलै कुतै चली जन्नी ते मेरे बच्चे पानी बी दिंदे बचैरे गवें घाह् बी पांदे शटाला बी बड्डदे केह् नां ओह् बी बड्डदे केह् नां जौ बी बड्डदे केह् करना ओह् सैल्ला पुट्टन जन्नी फिर सैल्ला पुट्टियै आह्न्नी फिर ते अ'ऊं जिसलै चली जन्नी बमार होई जन्नी कुतै ते मेरे बच्चे बी मेरी हैल्प करदे ते आखदे मम्मी तूं रैस्ट कर ते अस आपूं कम्म करी लैन्ने आं ते फ्ही में आखनी चलो तुस बी कराओ मेरे कन्नै कम्म फिर बचैरे ओह् बी करदे ओह् बी डंगर डुगर चारन जंदे ते फिर केई बारी बच्चे मेरे गौ चोही लैंदे मैंह् चोही लैंदे आखदे केह् नां अस तूं बी थक्की दी होन्नी अस थोह्ड़ा कम्म करी लैन्ने में आखनी हां बच्चा तुस सिक्खे दा होग ते जे कम्म करना सिक्खे दा होग ते बंदा भुक्खा निं मरदा मैंह्नत करना सिक्खे दा होग ते तुस बी इ'यां कम्म करगे ते घर चली पौग साढ़ा ते गरीबी निं पौग नेईंं ते गरीबी गै गरीबी पैह्लैं किन्नी गरीबी होंदी ही जिं'दा घर पैसा निं होऐ ते कम्म निं बच्चे करन ते कम्म करने आह्ला बच्चा होऐ ते ओह् समझी लैओ जे मैंह्नत करने आह्ला बच्चा होऐ मैंह्नत सिक्खी दी होऐ अपने माऊ बब्बै कोला ते अस करा ने आं कम्म ते जे नेईं सिक्खी दी होऐ ते कुत्थुं करना हा कु'न खलानी रुट्टी कोई खलांदा रुट्टी ओह् निं खलांदे रुट्टी ऐ अपने मां बब्ब कोला सिक्खे दा होऐ ते फिर कुसै दै घर जाइयै बी किश कम्म करी लैन्ने शैल अस ते जे नेईं सिक्खे दा होऐ ते फिर कुत्थुं करना कम्म ते कम्म करना सिक्खे दा असें ते करने अस कम्म